بچپن میں میرے والد صاحب نے میرا نام پاس کے ملک مانٹیسری اسکول میں این سی کلاس میں لکھوایا تھا وہاں میں نے این سی سے لے کے ففتھ کلاس تک پڑھائی کی اور وہاں میں نے ہندی انگلش اردو عربی وغیرہ میں زبانیں سیکھیں اور سکس کلاس سے میرا نام جنتا انٹر کالج میں لکھا یہ اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا مجھے روز سائیکل سے جانا پڑتا تھا اور وہاں میں نے سنسکرت زبان بھی سیکھی اور اس کے بعد نائنتھ کلاس میں میرا ایڈمیشن اسلامیہ انٹر کالج میں ہوا نائن کلاس سے لے کے ٹیلتھ کلاس تک میں نے اسلامیہ انٹر کالج میں پڑھائی کی اب میرا ایڈمشن جی ایف کالج میں ہو گیا ہے اب میں وہاں سے بی سی اے کی ڈگری کر رہا ہوں اور میں آگے چل کر ایک سافٹ ویئر انجینیئر بننا چاہتا ہوں میں اس کے لیے کوڈنگ بھی سیکھ رہا ہوں